भारत में सबसे लोकप्रिय खेल हॉकी है क्रिकेट है जो कि पूरे भारत में खेला जाता है भारत देश में प्रसिद्ध जो एथलीट हैं वो सचिन तेंदुलकर है विराट कोहली है रोहित शर्मा है इत्यादि हैं बहुत सारे हैं लोग